हेल्लो आंनो आं सुबायजारनि आंनो गंसे गारि नांगौमोन आं बङाइगावनि पागलास्टानाव थांगोन गाबोन बेनि थाखायनो आं नोंखौ बुक खालामबाय नों गाबोन आंखौ सुबायजार गामिआव फैनानै लांफै